हेल' मादै माहोनो केक नांगौ जादोंमोन बार्थदे दङ आंनि ओरैनोथ' एक केजिसो नांगोन केकखौ ओमफ्राय गाबोननो एनिफ्राय दिनै बेलासिहालासि जागोनना जायामोन बनायबा सिमपोल बिदिनो माने नाम थानांगोन आरो नाम थानाय इदिनो सिमपोल बिदिनो बिबार होनानै जिं जिं बिदिनो बिबार बरजा थानाय कफि होनांगो खम जायामोन नामा प्राय्सा

ओरैनोथ' जोङो केकफोरखोलाय आधा केजियाव सारिस'ब्ला आठस'सोआव लाहैगोन आरो बियो डिसकाउन्टबा मोजां जागोन आमफ्राय लांनायाथ' दा बेलासिनो लायनांगोन गाबोननो दङना नोंसोरो बेलासि लायनोसै हायोब्ला गाबोन मादैयाबो नुजाफैदो दसे सम

एसे डिकाउन्ट होदो मादै ना अ अ अ अ